हा कीअं आहियो हलो हिते कीअं तव्हां अच्छा पंज अच्छा त मां सूरत में बैंकिंग जो कमु कंदी आहियां बैंक में जॉब कंदी आहियां अॼु मां बोरीवली अॼु बंब बंबई घुमण लाइ मां इहा ट्रेन पकिड़ी आहे मां चयो अॼु थोरो फ्री हुअमि ऐं मां चयो घुमी थी अचा बंबई त तव्हां रोज़ अप डाउन त तव्हां रोज़ अप डाउन कंदा आहियो सूरत खां बंबई बोरीवली खां त पोइ इन खां त सूरत में ई शिफ्ट थी वञो अगरि रहो त सूरत असांजो ॾाढो सुठो सिटी आहे अच्छा बाक़ी न त सूरत असांजो ॾाढो चवंदा आहिनि जो सूरत सोनानी मूरत ॾाढा माण्हू ॿाहिरां खां अची करे बि हिते वसिया आहिनि ॾाढो घुमण बि ॾाढो कुझु अथव अच्छा त पोइ हाणे बंबई में वञी रही आहियां घुमण त हुन जे बारे में मूंखे कुझु ॿुधायो न हुते छा आहे कीअं हाला की मां हिकु ॿ दफ़ो वेई आहियां

हा अच्छा अच्छा हा हुते बीच वीच ॾाढा फ़ेमस आहिनि अच्छा हा ॾाढा माण्हू हुते शिफ्ट थी विया आहिनि बॉम्बे में अच्छा न न मां बि ॾिसां मां निकिती त ईअं ई आहियां मां चयो घुमी अचा बॉम्बे जो वातावरणु हुतां जो जेको एटमोसफिअर आहे हुओ ॾाढो सुठो आहे न त मूंखे ईअं लॻो थोरो फ्रैशमैंट थी वेंदो

हा तव्हां बि अचो कॾहिं हिते सूरत में हा हा हलो ठीकु आहे अचो तव्हां बि कॾहिं घुमूं